म्हाका म्हाज्या मम्मान विणपाक आनी शिंवपाक शिकयलां शिंवपाक म्हटल्यार गोयडी रजई मांडे जावं आनीक कितें शिं विणपाचें म्हटल्यार टेबल क्लॉथ जावं तोरण जावं हें सगळें शिकयलां विणप आनी शिंवप शिंवण शिकप म्हटल्यार कितें वायट न्ही सगळ्या चेडवांक हें कळपाकूच जाय कित्याक बारक्यांतली बारीक गजाल म्हटल्यार एक शिंवण कळपाची एक तुजो बटण तुटलो जाल्यार तुका लावपाक कळपाक जाय ऑनलायन आमी आतां ऑर्डर करता म्हण कपडे एग्जॅक्ट सायजीचे येता अशें ना न्ही मोठे येवपाक शकता सो आमकां ते एक अल्टर करपाक जाय म्हटल्यार आमी आमच्या घरा बसून आमी आमकां जाय तशें अल्टर करपाक शकतात भायर गेली जाल्यार वीस रुपयांच्या सकयल अल्टर करपाक घेना शिंवण काम लग्न जाली जाल्या विचारता कितें शिंवपाक कळटा तुका कितें तुवें हाडलां शिंवण हें सगळें म्हणून म्हाज्या मम्मान म्हाका आतांच सगळें शिंवण काम विण काम सगळें शिकयलां आनी म्हाका शिंवण काम विण काम खरेंच मनांतल्यान इतकें आवडटा की आतां पर्येंत हांवें म्हाका दिसता पन्नाशेक मांडे केल्या आसतले तेतूंत भितर चार पांच तोरण आनी टेबल क्लॉथ सुद्दां केल्या आसतले